आं कन्दिसनार बायदोंमोन ल'रियेलनि सासे लोगो खोन्थाबायना ओमफ्राय मोजां होननायखाय कन्दिसनार बायबाय ल'रियेलनि ओमफ्राय इउस खालामबाय मोजाङानो आरो ओमफ्राय ग'नायनिफ्राय एसे मोजां साबसिन मोन्दों आरो आगयनिफ्राय औ ल'रियेला कन्दिसनार फुननाय नायबानो मोजां मोनगोन आंबो मोजां मोन्दों ल'रियेला मोजां आरो स्मुथ बो जायो खानायाबो ग'गायो मोजां जायो आरो लोगोफोर नोंसोरबो बायनो हागोन ल'रियेल कन्दिसनारखौ जोबोद मोजां